सुबह भोरमे सबेरे उठै छिए किछु दूर बहुत दूर धरि जाइ छिए घुमल घुमल घुमैके बाद भोरके उठै छिए बढ़िआँ लागै छै मोन भी मोन हरखित लागै छै भोरके उठिके पानि पीके निकलै छिए बहुत दूर बहुत दूर ओन्नेसे घण्टाघर एगो घुमै छिए ओन्नेसे आबै छिए घुमिके फेर बहुत दूर घुमिके आबै छिए नहबै छिए सुबहेमे चारि बजे ताहिके बाद नहै नहबै भोरे जे उठै छिए ने बहुत घुमैके बाद बहुत बढ़िआँ लागै छै आबैके बाद नहबै आओर छिए चाइ नाश्ता सबकिछु होइ छै घुमैमे बढ़िएँ लागै छै तब शरीर पेट नहि निकलै छै कोनो किछु भी नहि होइ छै जे जतेक सबेर जागै छै बढ़िआँ रहै छै घुमना चाही सभकेँ शरीर बढ़िआँ रहै छै घुमैके बाद भोरके उठिके सभकेँ चारि बजे बिस्तर छोड़ना चाही सभकेँ घुमैलए कहै छै तब शरीर ओकर बढ़िआँ रहै छै ओकरा किछु नहि होइ छै जे लेटसे उठै छै ओकरा भोरे उठिके बहुत दूर घुमै दौड़ लगबै दौड़ लगबै शरीरके निच्चाँ उपर अथी करै तब बढ़िआँ रहै छै घुमिते घुमिते भोरके उठैके बाद मोन भी बढ़िआँ लागै छै लेटसे उठै छिए भोरके बढ़िआँ लागै छै भोरके उठिके घुमैलए जेनाइ छै घुमिके आबैके बाद ठीक रहै छै घुमैके बाद मोन भी बढ़िआँ लागै छै सबेरे सकाल सभकोइ उठल उठबे करै छै सभकोइ घुमै छै घुमैके बाद ओन्ने सबकिछु बढ़िआँ लागै छै आबैके बाद लोक अस्नान पूजा चारिए बजे कै लै छै घुमै फिरै छै बढ़िआँ ओकर नहि पेट बाहर होइ छै नहि पेट दरद किछु नहि भोरके उठिके पहिले पानि पिनाइ घुमनाइ ओकरा किछु नहि होइ छै आओर सभकेँ भोरे उठिके घुमैलए कहै सभकेँ कहै छै तब ठीक रहै छै स्वास्थ्य भी ठीक छै घुमना चाही सभकेँ दौड़ करै छै दौड़ करिते करिते कोइ गिरै छै टाङ्गमे चोट लागि जाइ छै स्थिरे स्थिर पहिले सभकेँ दौड़ैके लिए कनि कनि जोरसे दौड़ैलए कहै छै तब जब अन्तिम जोरसे दौड़ै छै तब ओकरा नहि किछु होइ छै लोक से पहिले पहिलैए बड़ी जोरसे दौड़ै छै तब फेर बादमे कम जोरसे दौड़ै छै एना नहि करना चाही पहिले जे छै ने कम कम फेर बादमे पहिले स्थिर स्थिर तब बहुत दूर दूर करना चाही तब ठीक रहै छै भोरे उठिके चारिए बजे पहिले दौड़ै छी सभ दौड़ैके बाद आबै छै नहबै छै सभ चारि बजे सभ नहै लै छै चाइ बनबै छै नाश्ता करै छै सात बजे धरिकमे ओकरा शरीरके जे छै ने किछु नहि होइ छै जकरा सात बजे छै ओ आठ नओ दस बजे नश्ते करै छै ओकरा शरीरमे हानि हेतै ने एहिसे कहै छै जे सात बजे धरिमे सभकेँ नाश्ता करि लेनाइ छै ओकर बाद जे छै खाने पिने लोक खेनाइ छै सुतनाइए छै तऽ बारह बजे लोक ओ नहि करै छै सुतै छै एक डेढ़ बजे उठै छै दुइ बजे ओ काम नहि छै करनाइ सबेरेमे सात बजे नाश्ता करनाइ छै ताहिके बाद जे छै जे काम धन्धा छै करनाइ छै ओकर बाद जे छै बैठि रहल बैठल रहल तकर बाद जे छै ने फेर लोक गरम गरम भोजन खाना चाही आदमी सभकेँ तब ठीक रहै छै